हंजी अच्छा

हां उप्पर बट्टल वालियां अच्छा अच्छा हां

हां सनाई सकनी हां हां सनाओ तुस अच्छा मार्किट दिक्खनी ओह्दा लग्गी जाना दो सौ ढाई सौ अच्छा देवका उद्धर हां उत्थै भी डेढ़ सौ लग्गी जाना देवका हां अच्छा इत्थै बी जाना ते उत्थै दा बी लगी जाना फ्ही देवकै दा उत्थै तक्कर दो सौ ढाई सौ इन्ना गै हां हां ओह्बी ऐ उत्थै उप्पर बट्टल बालियां हां हां उत्थै थुआढ़ा उत्थै थुआढ़ा सारा पाई पुइयै लगी जाना कोई चार ज्हार तक्कर

नेईं नेईं मैडम जी दिक्खो हून तुस पैसे ते लगदे गै न हून इन्नी जगह् जाना तुसें उद्धरा उद्धर इद्धरा उद्धर ते फ्ही पूरा दिन गै होई जाना मिगी बी ते फ्ही कमाई ते करनी गै में बी किश अच्छा होर कोई निं ऐ थुआढ़े कन्नै समान बी ऐ थुआढ़े कन्नै अच्छा इक बैग ऐ चलो कोई निं तुस साड्ढे तिन्न ज्हार देई ओड़ेओ हां हां हां ठीक ऐ सनाओ फ्ही में फोन करी लैगी तुसें ई हां हां हां पंज सत्त त्रै चार अट्ठ छे सत्त चार ठीक ऐ केह् नांऽ थुआढ़ा अच्छा ठीक ऐ करी लैन्नी आं अ'ऊं सेव ते फ्ही फोन करियै सनाई ओड़ेओ तुस जदूं जाना होग तुसें ठीक ऐ ठीक ऐ सनाई ओड़ेओ तुस हां ठीक ऐ ठीक ऐ साढे तिन्न ठीक ऐ ठीक ऐ